नाइन्टिन सेभेन्टि थ्रि नाइन्टिन सेभेन्टि थ्रिआव आङो हाबा जादों हाबा जाखांनानैहाय आङो मा खालामगोन मा खालामा ओरैबायदि सानदोंमोन दा बे समावहायनो आङो मोनसे सरकारनि मिनिस्टारफोर एम एल ए फोरनि जि जि स्किम फैयो बे स्किमखौहाय स्किमनि थाखाय गामियारिफोरा दर्खास्त' लिरनोहाय आंनो होफैयो दा बेबायदिनो आङो बिसोरनो लिरना हरो आरो लिरना हरनानैहाय आङो थाखा फैसाखौहाय लिरनायनि थाखाय मोनो दा बिदिनो मावै मावै मावनानै आंनि जिबनावहाय बेबायदिनो आङो न'खरखौहाय बेजोंनो सालायनो हादों आरो थाखा फैसाबो खामायनो हादों इसे दा दिनैसिम आङो बिदिनो मावो ससियेल वेल्फेयारनि सामाजिक खामानिखौहाय बेनिफ्राय आरो डिस्ट्रिक्ट चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय मोनसे लेबार इउनियन दङ बेवहाय जेसेबां मानसिफोरा हाबो जोंनि ओरैनि चिरां ओनसोलजों बेंथल ओनसोलथिंजाय दुइस' सारिस' बियालिस जनसो मानसि आङो बेवहाय एडमिसन खालामनानै होदों दा बिसोरनि रिनिवेलखौ आङो बोसोरफ्रोमबो बिसोरनि खामानि मावनायनि रेक'र्डखौ आङो लिरनानै होयो बिसोरनोहाय आरो बिजोंनो आङो खामानिखौहाय मावनानै थाखा फैसा गोबां मोनो आरो बिजोंनो न'खरखौ सालायनो हादों दा बेनि अनगायैबो दा बिनि अनगायैबो आङो इसोरनि खामानिबो आङो मावबाय गिर्जानि मण्डलिनि फालक दासित्त' होन सेक्रेटारि बेफोरबायदिबो मावनानैबो आङो इसोरनि मन्दिर मण्डलिनि खामानिफोरखौ मावनानै आंनि जि उद्दैस' दंमोन इसोरनि थाखाय मावनाय रायजोनि समाजनि थाखाय मावनाय बेफोरखौ गासैखौबो इसोरा आंनो जाफुंहोनायखाय आङो जोबोद दुगा मोनो आरो बे दुगाखौ इसोरनि सिगाङाव आङो इसोरखौ बाख्नायो बिदिनो आंनि जिबना सोलिनानै दङ